आं तुजें नाल्ला भाट आसा आं म्हाका न्हू एक हजार नाल्ल जाय आसलेले आसत तुमगेले म्हळ्ळ्या एक नाल्ला कशे अश धरता तूं एक नाल्ला कसो प्रायज मोटे आसा काय बारीक बी आसाय ते आं म्हाका मात्शे मोटे जाय नाल्ल म्हळ्या मोटे आनी बारीक मिक्स नाका मोटे जाय नाल आनी खंय आं तुजे कडेन ना न्हू नाल्ल म्हाका एक हजार जाय आसले आनी कोण तुगे फ्रँड बी आसा जाल्या कॉण्टॅक्ट करूं मेळटलो असो नाल्ल बी आसा जाल्या म्हाका न्हू म्हाका मोटे जाय तूं अशें कॉण्टॅक्ट करूं मेळटा जाल्या म्हाका म्हागे हो फोन नंबर दी तेका आनी थोडे त थोडे पसून मेळपा ना तुजे कडेन नाल्ल हय हय पूण थोडे त तुज कडेन आं थोडे तर मेळपाना हाफ कशे पांचशी बीन नाल्ल मेळपाना ना आनी मोटे नाल्ला कितले प्रायज दिता तूं अशे धाच काय पंदरानी बी धरतलो आं आं म्हाका ते आसा जाल्या तुजे कडेन एक पांचशी नाल्ल पळय आनी मागीर थंय दुसरे कडेन पळयता हांव

आनी आनी बरें हॅलो आं आतां धाडटा तूं नंबर का मागीर धाडटलो आं बरें आं